म्हज्या आवडीचो ऋतू जावन आसा पावस पावस म्हटले की ना म्हाका एकदम बरें दिसता काळोख जाता सगळीं कडेन तेच पयलीं म्हाका आवडटा वारें सुट्टा त्या वाऱ्यान जीव धादोसकाय जाता त्याच बरोबर जेन्ना पावस सुरू जाता तेन्ना तर विचारूच नाका घराचेर आमचे जे नळे आसात तेजेर पावसाचो आवाज येता तोय बरो म्युजिकल आसता तशेंच घरांत सामके पांवळ्यो गळटात त्या पावळ्यांनी हात धरून भिजोवपाक खरेंच मजा येता आंगणांत उदीत साचता तेय पळोवपाक मजा येता व्हांवता ते उदीक पळोवपाक सुद्दां जीव धादोसकाय जाता घरांत ल्हान ल्हान भुरगीं आसतात ती रोखडींच होडयो करतात आनी त्या उदकांत सोडटात असो हो पावस हो सैमुच म्हाका एकदम आवडटा पावस पडलो रे पडलो सगळी कडेन जी आमची सृश्टी आहा ती पांचवीचार जाता रोखडीच चार बीन रुजोन येता आनी तेतुंत निसर्ग सौदर्यांत आनीक भर पडटा पक्षांकुय बरें दिसता जनावरांकुय बरें दिसता देव वतांत जी अंगाची लाइ लाइ बी जाता पळय ती एकदम पावस पडना फुडें सगळें थंडगार जाता आनी सगळ्यांक बरी न्हीद लागता आनी गडगडाट विजो चमकतात हे सुद्दां वातावरण एकदम रोमांचीक चीक करणारें आसता तर ह्या खातीर म्हाका पावस सगळ्यांत आवडटा हो ऋतू खरेंच बरो आसता